हमरा सब के एहिठाम जल्दी गाड़ी नहि भेटैया हमरा सब के एहिठाम सँ दूर जाय पड़ैया गाड़ी लए दू किलो चारि किलोमीटर जाइ छी गाड़ी तहन भेटैया पैदल जायके तकर बाद ओहिठाम सँ ओहि जगह पर पहुँचै छी एहिठाम नहि गैरेज यऽ नहि गाड़ीके कोनो एहन कंपनी यऽ जे हॅं एहूठाम कंपनी छै जे गेलहुॅं गाड़ी पर आ ओहिठाम चढ़ि गेलहुॅं आ कंपनीसँ गाड़ी आबि गेल एहिठाम सेहो सब नहि एहिठमा एहिठाम तऽ मानि लिअ बहुत बुझू तऽ दू किलो चारि किलो दस किलोमीटर पैदलो जाय पड़ैया तहन गाड़ी भेटैया आ एहि आसपासमे कंपनी सब नहि यऽ से नहि तऽ एक दूटा कंपनी एहिठाम जे भए जयतियै तऽ हमरो सब के कनीटा सुविधा होयतियै आ साथ साथ तहन किछु ने किछु आहाँ सँ कर्जा ओकरा सँ कर्जा किछु गाड़ीयो ताड़ीयो लए कऽ हमहुॅं सब दैतियै एहि लाइन मे दए जे हमरा सब के सुविधा होयतै हॉस्पिटले जाय मे आ कि सहरसे जाय मे की कतौ कोनो तरहक काजे होइया तऽ हमसब दिमाग हमरा सब के ख़राब भए जाइया किया एहि दुआरे किए तऽ लगमे कोनो चीज अछि नहि हमरा सब के तऽ जाय पड़ैया दूर आ दूर जाय पड़ैया तऽ ककरो तबियतो ख़राब भए गेल तऽ लए गेलहुॅं कन्हा पर लए गेलहुॅं खटिया पर लए गेलहुॅं तखन जाय कऽ दू किलो चारि किलोमीटर गेलाके बाद ओकरा गाड़ी भेटल तहन गाड़ी पऽ दए कऽ तहन सहरसा लए गेलौं